नमस्कार पंच साब आंव वंच नायक उलयतां हांव हांगा गोंया पेडण्या वाठारांत एक एनवायरोमेंटल एक्टिविस्ट ओके आनी आमचें एक गोवा बचाव म्हणोन आमची एक संस्था कशी आसा जितून हांव एक काम करता लायक हेड आहा त्या संस्थेन जाल्यार म्हाज्या जी तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आशिल्ली किदें आहा की तुमचो जसो कांसावलेचो गांव आहा बरो सुंदर गांव आहा आनी आयज काल पोवपाक गेल्यार कांसावलेन सुद्दा खूब प्रगती चालू आहा आनी ही एक खूब बरी बरी गजाल पोवपाक गेल्यार बट सांगपाचे म्हणल्यार ह्या गजालीक लागून एक व्हडलो इमपॅक्ट जो आसता जो आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड जाता पय न्हू ताका लागून इमपॅक्ट जो आहा ते हांगासल्ल्या सैमाचेर पडटा हांगासले एनवायरमेंटाचेर व्हडलो हांगा प्रभाव पडटा आनी आमकां हे गांवच्या लोकांक जाणविकाय दिवंक जाय की बाबा आपल्या एनवायरमेंटाचो आपल्या पय सैमाचो कसो वापर करचो कसो तेचो सांबाळ करचो आनी तेका लागून म्हाजी तुमचे कडेन एक धाकटीशी मागणी आहा की म्हाका एकूच दीस तुमी अरावंड दोन वरांचो असो टायम दिवंक शकतले जितून हांव एक टॉक अरेंज करूंक शकता आमच्या गोंयच्या आमच्या कांसावलेच्या भाव भाव भावंडाक लागून सो दॅट तांकां हाचेर जी हा इनडेप्त म्हायती कळची कित्याक पोवपाक गेल्यार एनवायरमेंटाचो जो खो पय टॉपीक हांव हो इतलो सेन्सिटीव आनी इतलो गंभीर आसा की आमच्या फुडाराच्या जनरेशनाक सुद्दां हाका लागून खूब इम्पॅक्ट पडटलो तांचेर सुद्दा खूब प्रभाव पडटलो आनी आमच्या लोकांक आमच्या तरणी पिळगीक जावं आमच्या हे पयचे आतां काम करपी सुद्दां हे नवे पय जे भुरगे आहा तरणें भुरगें आहा तेंकां हें कळोंक जाय की बाबा आमी सैम कसो वाचोवपाचो आमी आपल्या सैमाक लागून कशें कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलें म्हणून कांय ना बांदूंक कांय व्हडलें न्ही बट ताका लागून जें पय माड जावं काजी जावं आमचे आम्याची पणसाची झाडां पय जी कापतात आनी तेंचेर मागीर ते घरा काडटा जावं बिल्डींगे काडटात नो डावट त्या बिल्डींगांनी लोक रावता लोकांक घर मेळटा लोकांचे तकलेचेर एक आसरो आसता पूण ती झाडां बीन ती आसली ती आमच्या पुर्वजांनी रोयलेली तीं झाडां जरी तर गेलीं जाल्यार आमच्या सरभोंवतणी कितलें पोलुशन जातलें आतां तुमी पोवंक शकता साकवाळीच्यान हायवे आहा साकवाळी हायवेच्या कुशीक चडश्यो बिल्डींग आहा मागीर आमचे पेट्रोल पंप आहा आनी ह्यो सगळ्यो पय ज्यो गजाली आहा हांगासर तुमी पया कितलो डस्ट जो हा जाता हांगासर लागीं एक स्कूल आहा ते स्कुलान दर एक दीस इतलो कचरो इतलो डस्ट थंय एक्युमुलेट जाता भुरग्यांच्या स्वाश नाणीन सुद्दां हो डस्ट वयता आनी तांकां जायते डस्ट एलर्जीस जावंक शकता जावं तांकां ब्रिदिंग प्रोब्लम जावंक शकता ह्यो गजाली आमी आमच्या भावांक भयणांक सांगूंक जाय आनी तांचेर एक विचार करपाक लागून तांकां फुडें काडूंक जाय आनी तांचें प्रश्न जें आहा तेका आमकां सोडोवपाक जाय आनीक हेका लागून हांव तुमचे कडेन मागता म्हाका एक दीस असो मेळचो की ज्या दिसा हांव थंयसर आपल्या लोकांक घेवन येतलो हांव थोडे लोकांक स्पिकरांक सुद्दां हाडटलो बरें स्पिकरांक हाडटलो जे ह्या मेन इश्यूचेर बरे भशेन आपली जाणविकाय दितले आनी आपूण आपले जे ज्ञान आहा ते लोकांकडे वाडटले आनी लोकांक सांगूंक पावतले की आमी आपलो सैम कसो सांबाळचो देव बरें करूं